हमारे संस्कृति में महिलाओं के मासिक धर्म के लिए बहुत ही मासिक धर्म के दौरान बहुत ही नियम बनाए गए हैं जिसके लिए जब हम लोगों का मासिक धर्म आता है तो हम लोगों को पहले तो हम लोगों को स्वच्छ कपड़ा पहले औरतें स्वच्छ कपड़ा ही यूज करती थी गंदे कपड़ा यूज करने से इन्फ़ेकशन हो जाता है इसलिए धीरे धीरे अब के युग में पहले कपड़ा ही यूज करती थी औरतें अब और अब के औरतें लड़कियाँ सब पैड यूज करती हैं कि गंदे कपड़े से इन्फेकशन होते हैं उनसे दूर रहना चहिए और जब हम लोगों के जाति में पंडित जाति में हो या और जातियों में भी इन चीजों का बर्ताव किया जाता है बहुत जगह इसका महत्व नहीं लेते हैं लोग लेकिन अधिकतर पंडित जाति में होता है जो इसका महत्व समझता है वो हम लोगों को जब मासिक धर्म आ जाता औरतों को जब मासिक धर्म आ जाता है तो तीन दिन तक उन लोगों को खान पान से दूर रखा जाता है वो खाना उना नहीं बनाती हैं वो काम उम नहीं करती हैं भारी काम नहीं करेंगी और पूजा पाठ में से कोई सहयोग नहीं करेंगी न ही पूजा पाठ और मंदिरों के द्वार पर जायेंगी मंदिरों से दूर रहती हैं पूजा पाठ से दूर रहती हैं उनको एक जगह रहना पड़ता है और उनको खाना पानी सब मतलब घर की औरतें हैं तो औरतें बनाएंगी और नहीं तो जिनके घर में औरतें नहीं हैं बनाने के लिए उनके घर के पुरुष ही बनाते हैं हम लोगों के घर के पुरुष ही बनाते हैं खाना पानी जब औरतें नहीं रहती हैं लेकिन हम लोगों को किसी भी हाल में हम लोगों को मतलब मासिक धर्म वाली औरतों को ये सब करना नहीं पड़ता है उनको उन चीज़ों से दूर रहना पड़ता है और उनको स्वच्छ कपड़ा पैड जो भी हो लेकिन साफ लेना यूज करना चहिए ताकि इससे इन्फेकशन न फैले और इन्फेकशन फैलने से बहुत बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है उनसे अंदर गा तो इन्फेकशन हो जाता है कैंसर भी होने का दर रहता है बहुत सारी गंदगियाँ अथु हो जाती है इसलिए उनको स्वच्छ पैड या तो स्वच्छ कपड़ा ये सब यूज करना चहिए और इस गंदे कपड़ों से बचाव करना चहिए और हम लोग जब घर में पूजा हो पाठ हो त इन चीज़ों से दूर रहना चहिए और ऐसी औरतों को न ही तो कोई भारी काम करने देता है कोई और न ही तो कीचेन में जाना पड़ता है न ही मंदिर में जाना पड़ता है न ही पूजा करना पड़ता है जब वो तीन दिन तक इन चीज़ों से अतु रहती है और पूजा पाठ करने के लिए औरतें अपना सात दिन तक जब अतु होती हैं तो अपना पूजा पाठ करती है चार दिन पर अपना वो खाना पानी बनाना शुरू करती है अपना वो अतु करती है इसलिए हमारे संस्कृत में बहुत सा संस्कृत धर्म में मासिक द के दौरान बहुत सारे नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए और उससे ये तो सबके अथु पर है ये तो अपने विचार पर है बहुत लोग इसको नहीं मानते हैं तो अपना वो ही में खाना पानी बनाते हैं परिवार के लोग बनवाते हैं लेकिन हम लोग के संस्कृत धर्म में ये नहीं है हम लोगों को इसका पालन करना पड़ता है और हम लोगो करते हैं हम लोग पूजा पाठ खान पान सबसे दूर रहते हैं और सब अपना जब हमारे घर में कोई औरते बहन बेटी नहीं रहती है तो हमारे पति हैं बच्चे हैं भाई हैं ये लोग अपना खाना पानी बनाते हैं और अपना औरतों को देते हैं खाने पीने के लिए भी अपने भी खाते पीते हैं और औरतों को भी देते हैं इसलिए कि वो लोग कीचेन में न जाए और न ही उन लोगों को कोई दिक्कत हो इसलिए हम लोगो को मासिक धर्म में इन चीज़ों से दूर रहना पड़ता है इसका यही नियम है इस नियम को हम लोगों को निभाना है और हम लोग निभाते भी हैं और बहुत सारे नियम हैं बहुत सारे अतु हैं इसलिए और ये हम जब मासिक धर्म आ जाता है तो हम लोग सात दिन आठ दिन तक पूजा पाठ नहीं करते हैं